जेनेबा मोसानायाथ' जोंनि रायजोआव बा माबायाव बिराद गोनां आरो बर'फोरनि माबायाव बैसागुआव जेनेबा मोसायो बागुरुमबा आरो बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै जेनेबा बिदिनो रंजायो आरो मोसायो आरो

बैसागुआव जेनेबा फांसनबो जायो आरो गामिफ्राव बिदिनो गेलेनाय बायदिसिना उन्दैफोर गेलेनाय बिदिनो आइजोफोरखौबो बिदिनो गेलेनाय बायदिसिना माबा खालामो आरो फोरबो खालामो आरो माबा गेलेनांगौ बिदिनो काबादि बायदिसिना माबा दिरुं बोनाय बिदिनो सियार खेला गेलेनांगौ होननानै बिदिनो आइजोफोरखौ बिदिनो ओंखारहोयो आरो ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे बिदिनो फांसनबो खालामनोसै मोसालायनोसै बिदिनो उन्दैनि उन्दै गिदिरनि गिदिर बिदिनो हौवानि हौवा हिन्जावफोर बिदिनो ज' मोसालायनोसै आरोना बिदिनो बर'फोराथ' बैसागु मोसानो जोबोद मोजां मोनखायो आरो न' न' हाबनानैबो बिदिनो बैसागु मागियो आरो बिदिनो जौ लोंलायलायनोसै बिदिनो बायदिसिना सोरनावबा जौ होनोसै सोरनावबा सा बायदिसिना होनोसै लोंनोसै जानोसै मोसानोसै आरो बिदोनो ज' ज' जेनेबा बैसैगुखौ बर'फोरा जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद गोनांथार होननानै जों फालिनाय जायो आरो बिदिनो बे दिनाव जेनेबा न'आवनो थानो बायो आरो जेनेबा गानै जोमै बिदिनो गानफब जोमफब देलाय मालाय बिदिनो जेनेबा जों देलायाबाबो जेनेबा बैसागु बोथोराव बिदिनो मोसानो थांनायफोराव जोबोद देलायनाय जायो आरो बिदिनो देलायनोसै बिदिनो ओंखारलांनोसै बिदिनो ज' ज' हाबनोसै बेसेबांबा बुरजा बुरजा जायो आरो बिस जन पचिस जन थ्रिस जन गामि दर्सेनो ओंखारजोबनोसै नालाय बिदिनो न' न' हाबै हाबै मोसानोसै बिदिनो गिदिंनोसै आरो बिदिनो सानसेजोंथ' गिदिंनो हाया नालाय बिदिनो साननै जेनेबा सान्थामसो जाखायो नालाय जोङो बैसागुखौ बिदिनो सान्थाम सानब्रै सानब्रै लानोसै बिदिनो एखम्बा बैसागुफोराव जोंनाव जेनेबा फांसनफोरखौ बिदिनो एक थारिखफोराव लायो आरो एखम्बा ओमफ्राय आरो एखम्बा बैसागु बिदायनि थाखाय बिदिनो जोबनोसै समाव बिदिनो लायो आरो बे समाव बिदिनो बैसागु जाखांनानै बिदिनो जोबनायाव बिदिनो फांसन माबानानै मोसानोसै आरो ओमफ्राय बिदिनो जानाय रायजोआव बिदिनो अमा बायदिसिना सिथारलायनानै जानोसै आरो न'आवबो न' न' एखम्बा रानलायलायनानै जानोसै आरो बेसेबां गोगलैयो बिदिनो सेरसेबा बा सेरनै बिदिनो रानलायलायनानै जायो आरो बिदियैनो जेनेबा आरोबाव बेवहायबो जेनेबा ज' गासैबो ज' जालायलायनानै फोथारावनो मोसालायनोसै आरो बेबायदिनो खुंनाय गेलेनाय बादायलायनाय बेबायदि गासैबो बुस्थुआनो जाजोबनोसै आरो बेहाय बेखिनिखौनो आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय